ہمارے یہاں تو بہت ہی سارے چھوٹے موٹے دکان ہیں بہت ہی سارا چیز کا دکان ہے جیسے میں کرانہ کا مطلب دکان ہے پھر جائے نماز نقاب یہ سب کا بھی دکان ہے ہم لوگ کو مطلب دور بھی جانا نہیں پڑتا بگل ہی میں ہی چھوٹا موٹا دکان ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کے دوڑ سے مطلب زیادہ جانا پسند نہیں کرتے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پاس ہی میں ہی مطلب دکان ہے تو وہیں سے لے لیں گے نقاب وقاب ہم لوگ کو مطلب مذہب ہے ہم لوگ کو ہم لوگ کو مذہب تو مطلب مسلمان ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ کا مذہب اردو ہے اس لیے ہم لوگ مطلب یہ سب نقاب پہنتے ہیں قرآن لیتے ہیں اور جائے نماز بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ وہ سب لیتے ہیں اس لیے ہم لوگ دور جاتے ہیں نہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو نقاب پہن کے ہی پہن کے ہی جاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں زیادہ تر ہم لوگ مطلب نقاب میں ہی نکلے ہم لوگ کا مذہب ہی اردو ہے اس لیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں جانے وانے سے دور رہتے ہیں اس لیے ہم لوگ